जइसे घरके आदमीके जानिते छिए अथी कमजोरी घरेके आदमी लङ्का डाह हो जाइ हइ तऽ से अगल बगलके आदमी कतेक समझाबै बुझाबैवला रहै कतेक लड़बै झगड़ैवला रहै हइ कतेक कि करा देतै नहि करा देतै खूनो करबा सकले हइ ताहिके बाद कोइ बुझाबै समझाबैवला रहै हइ कोइ एगो लड़ाबैवला रहै हइ एगो देखै हँ फल्लाँ आदमी से भने हो रहले हन एगो रहै हइ तऽ कहै हइ नहि ई चीज एना नहि चल ई चीज नहि होइ दही एगो आदमी होइ हइ लड़ाबैवला बुझाबैवला जइसे घरेके लोक हइ तऽ कतेक आगू बढ़ा दै हइ फेर लिआ गिरबैकेलिए कोशिश करै हअ केनाहिते एकरा लिआ गिरा दिए लिआ गिरेतै तऽ वएह पीस पिसा पिसेतै ने आदमी तऽ वएह सोचै हइ पिसा उसा जाए कइसेहुँ अगिला आदमी सबसे वएह से ओत्ते कऽ रहलै हन सबचीज जइसे सभ आदमीके सबरङ्ग ने रहै हइ आदमी जइसे कोइ लड़ाबैवला रहै कोइ बुझाबैवला कोइ समाझाबैओवला रहै हइ ताहिसँ किछु समझतै नहि समझतै सभके सभ जइसे हमरे चाहे ककरो घरके लोक रहै सभके सबचीज ने होइ हइ सभके सबरङ्गके बोली विचार सब सुनल जाइ हइ सभके मटिआएल जाइ हइ जइसे कइसे मिटै से बोली सुनिए कइसेके नहि सुनिए सबचीज सुनल जाइ हइ सभ सभ आदमी सबरङ्गके बोली बोले हइ एगो रहै हइ तऽ एगो लड़ाबै बुझाबैवला रहै हइ एगो समझाबैवला रहै हइ एगो आदमी कहै हइ ई बात बोलैके हइ तऽ आदमी थम करै हइ ओ आदमी एगो लड़ाबैलए रहै हइ तऽ आगू बढ़ा दै हइ उँ सब सबरङ्गके बोले हइ उँ जइसे अगले बगलेके आदमी रहै हइ तऽ सब कहै हइ ई एना बोलल जाइ हइ एना करल जाइ हइ फल्लाँ आदमी ई बोललकै चिल्लाँ आदमी ई बोललकै हना अइसे बात बोलल जाइ हइ सबरङ्गके सबचीज बोलल जाइ हइ जइसे कोना कि होतै इस हिसाबसे पुतौहुमे जेना आदमी बोलि रहै हइ हँ ई चीज होलै हन एगो लड़बैवला रहै हइ तऽ एगो लड़ा दै हइ एगो बुझाबैवला रहै हइ तऽ बुझाबै हइ एगो कहै हइ एहन आदमी हइ से लड़ा बुझा दै छिए से लड़तै दिनराति लड़ैके सबचीज होइ हइ तऽ सब आदमी सबरङ्गके रहै हइ ने अड़ोस पड़ोसके आदमीसभ सबरङ्गके ने बोली बोलै हइ सभके सबरङ्गके बात विचार सबचीज बोलल जाइ हइ एहिसे कोना कि होतै नहि होतै सबरङ्गके सभ आदमी बोलै हइ सभके एगो रहै हइ तऽ बुझाबै बा समझाबैवला रहै हइ एगो रहै हइ तऽ लड़ाबै झगड़ाबैवला रहै हइ सबरङ्गके सब बोली बोलै हइ सभके सबचीज आगू बढ़ैके समय रहै हइ तऽ लिआ गिरबैके मोन कऽ दै हइ तऽ आदमी गिराइए ने दै हइ सबचीजके होइके बाद उँ जइसे एगो रहै हइ तऽ बुझाबै हइ समझाबै हइ एगो रहै हइ तऽ ओकरा रहै हइ तऽ कहै हइ दुर ई आदमी फल्लाँमे ई चीज बोललै चिल्लाँ आदमी ओ चीज बोललै आब सभके सब बात सुनऽ आओर करऽ अपना काम मोनके काम से बात होइके चाही ने आओर कोइ किछु बोलिए देलकै ओ तऽ हम काने रखने रहबै फल्लाँ आदमी तऽ बोलबे केलखिन हँ चिल्लाँ आदमी तऽ ई बोललखिन फल्लाँमा ई बोललखिन सबचीजके ने सब कहल जाइ हइ आँए ओसब चीज अपना खाली धिआन कएने रहब फल्लाँ आदमी कोना कि करतै नहि करतै ई चीज होइके हइ कि नहि हइ सबचीज आओर करऽ अपन मोनके काम होतै ने उँ अड़ोसे पड़ोसके आदमी रहै हथिन तऽ कहै छथिन हँ गे तोरा फल्लाँ आदमी तऽ ई बोललकौ चिल्लाँ आदमी कहे हौ फल्लाँ आदमी एहन हइ उँ सब आदमी सबरङ्गके बात ने बोलि दै हथिन उँ एहि लिए